सर क्या मेरी डॉक्टर से यह बात हो रही है यह जो आई इस्पेशलिस्ट हैं जी सर सर ऐक्चुअली ना मुझे आइस में प्रॉब्लम जा रही है कुछ मुझे आँख आई हुई है एक्चुअली सर मुझे आइस में जलन हो रही है सर जी सर आँखें सूज रही है लाल हो रही है जी सर सर थोड़ी सर्दी भी हुई है मुझे एक्चुअली पर क्या आँखों में थोड़ा धुंधला धुंधलापन सा दिख रहा है मुझे कीचड़ कीचड़ ज़्यादा लग रही है हाँ सर सर दर्द तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर दर्द आँखों से पानी आ रहा है जी जी जी जी जी जी ओके ओके सर कौनसे ई यह खाने में क्या क्या परहेज़ करना पड़ेगा ओके ओके जी सर थैंक यू